मूंखे पौधा लॻाइण जो जामु शौक़ु आहे मुंहिंजे बालकनी में अलॻि अलॻि तरीक़े जा पौधा आहिनि हिकु तरीक़े सां हिकु पासे फलनि जा पौधा आहिनि हिकु पासे भाॼियुनि जा आहिनि हिकु पासे गुलनि जा पौधा आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़े जा पौधा आहे ऐं मां पौधनि खे जामु सजाए करे रखंदी आहियां हुन जी देखभाल बि सुठी तरीक़े सां कंदी आहियां जेॾीमहिल असां सुबुह उथंदा आहियूं उते वेही करे चांहि बि पीअंदा आहियूं ताज़ी हवा बि असां हुननि जी खाईंदा आहियूं ताज़ी ताज़ी हवा उते सुठी लॻंदी आहे ऐं पौधा असांजो मूड बि सुठो कंदा आहिनि मुंहिंजे ॿारनि खे बि गार्डनिंग जो शौक़ु आहे त इन करे हुननि बि पंहिंजी हेंगिंग गार्डन नंढो सो ठाहे रखियो आहे हो बि उते वेही करे शाम जो ऐं सुबुह उथी करे हुते वेही करे पढ़ंदी आहिनि उन्हनि सां उन्हनि मूड बि सुठो ठहंदो आहे ऐं मां पंहिंजे रूम में बि कुझु पौधा सजाए करे रखिया आहिनि जीअं गुलाब जो पौधो आहे मां कॾी कॾी उन मां गुलाबु कटे करे पंहिंजे रूम में सजाए करे रखंदी आहियां ऐं मूंखे उते बालकनी में कढ़ी पतो बि पौधो आहे मां उतां कढ़ी पता बि कटे करे पंहिंजी भाॼियुनि में विझंदी आहियां